جی ہاں جب میں ایک بار گاڑی خرید رہا تھا تو اس میں مجھے کچھ قرض کے لینے کے لیے کچھ ضرورت پڑ گئی تھی اس لیے میں نے کچھ دو تین ہزار روپے اس سے میں نے قرض لیا تھا کیوں کہ مجھے میرے پاس اتنے ہی کم تھا پھر اس کے بعد پورتی ہو گیا پھر میں گیا شو روم میں اچھے سے اچھے گاڑی لے کے آیا اور پھر وہاں سے آنے کے بعد جو قرضے کا وہ تھا پھر اس کو ادائیگی کیا میں نے پھر اس کے بعد گاڑی چلائی تو گاڑی بہت اچھی رہی اور پھر چلانے میں بھی خوب مزہ آیا اور وہ گاڑی جو لی ہم نے اسے چلانے میں مزہ ہی کچھ اور ہے اور پھر اسے میں نے چلایا تو بہت اچھا لگا چلانے میں اور جو قرض وغیرہ لینا تھا تو یہ آسانی کے ساتھ ہی کٹ گیا اس میں کوئی پریشانی نہیں آئی